السلام علیکم مسمین مدھبنی بہار سے بول رہا ہوں کیا ہماری بات جیشان سے ہو رہی ہے کیا جی کرت جی میں یہ بول رہا تھا کہ اس مرتبہ جو فصل لگائی لگائ ہیں دوست و اچانک ٹھنڈی پر گئی جس کی وجہ سے اولے پرڑنے لگے اس کی وجہ سے ہمارے فصل کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا استباہ ہو و برباد ہو گیا جی جی جی جی جی دس دن پہلے کی بات ہے کیا اچھا آپ کے یہاں برفاری نہیں ہوئے ٹھنڈی نہیں پھری ہوگی اس کی وجہ سے آپ کو نہیں پتہ چلا ہوگا یہاں تو بہت زیادہ ٹھنڈی اولا گرا ہے اس کی وجہ سے میرا کافی فصل برباد ہو گیا تو میں یہ سوچ رہیا تھا کہ اس کی ویلیڈیٹی کب تک ہے اور اس کا بیمہ کمپنی سے موضہ لے سکیں کیا آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ مصورہ دے سکتے ہیں جی ہاں وہ بیمہ نمبر ہے آدھار کارڈ بھی ہے جی جی جس سے میں نے کروایا تھا وہ کافی مشہور کمپنی ہے ارے سا ایس بی آئی ہے وہ جی اچھا اچھا اچھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو فصل برباد جو آپ کا فصل برباد ہوا تو کیسے بیمہ والی کمپنی سے بات کیے تھے اور کیا اس کا ماوضہ ملا تھا جی سن رہاؤوں میں جی جی نہیں نہیں نہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کل میں ہی دعوادار کر دیا تو زیادہ بہتر رہے گا لیکن ایک بات کا خیال رکھی ہے کہ ہم کو نے کی ڈیم میں یعنی اس بات کا نگی نگیٹب میں دعوادار کرنا ہے جو آپ سے میں نے بیمہ لیا تھا فصل کا جاہر سی بات ہے میری فصل برباد ہوگی اور مجھے موضہ ملے جی جی جی جی میں وہی بول رہا ہوں کہ کیسے مجھے جو ہے سلسلے میں مسویرا دیں گے جی جی میں جانتا ہوں ہاں آپ فالانہ صاحب بول رہے ہیں آپ کسان ہیں جی جی اچھا ا اچھا جو وہ سیم کے بھائی صرف الدین تھے فرحان صاحب تھے وہ بھی تو کسان ہیں ان لوگوں نے کیسے کیا تھا اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا ٹھیک ٹھیک ہے اگر کچھ ہو اگر کچھ ہوتا تو پھر آپ سے میں بات کرتی ہوں السلام علیکم